ٹیکنالوجی ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم کسی چیز جیسے کہ ٹیکنالوجی پہلے نہیں ہوا کرتے تھے تو ہم لوگ بہت ہی پہلے خط لکھتے تھے پھر اس کے بعد باتیں ہو پاتی تھی پھر ادھر سے خط آتے تھے پھر اس کے بدلے حال خیریت سب یعنی کہ پتہ چلتا تھا اب ٹیکنالوجی ایسی ہو گئی ہے جس سے کہ چند سیکنڈ میں ان سے رابطہ کر سکتے ہیں چنڈ سیکنڈ میں ان سے ہم باتیں کر سکتے ہیں ان سے جانکاری لے سکتے ہیں وہ کیسے ہیں کیسے ہیں کیا ہے نہیں ہے ان سے ہر چیز پوچھ سکتے ہیں اب ٹیکنالوجی کے دو طرح سے یوز کرتے ہیں ٹیکنالوجی کا یوز کر کے بہت ہی اچھے آپ اچھے چیز بھی کر سکتے ہیں اچھے کام بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ کیا ہوتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کا یوز کر کے ٹیکنالوجی ہے اس کا غلط یوز کرتے ہیں جیسے کہ ریلس کو سکرول کر کے اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں اپنا ٹائم کو ضائع کرتے ہیں فر جیسے کہ فیک آئی ڈی بنا کر کے کسی کو بلیک میل کرتے ہیں کسی کو چیٹ کرتے ہیں کسی کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں یہ ٹیکنالوجی کا بہت ہی غلط سائڈ افیکٹ بھی ہے اور کسی کسی جگہ ٹیکنالوجی کا یہ اچھا بھی ہے جس سے کہ ہم چند منٹوں میں بات کر لیتے ہیں چند سیکنڈوں میں بات کر لیتے ہیں ان سے رابطہ کر پاتے ہیں ٹیکنالوجی ہے تو ہم آج کل آن لائن ایجوکیشن آن لائن ہر چیز ایوری تھنگ یعنی کہ اچھی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی سے اچھا یوز کریں ٹیکنالوجی کا غلط استعمال نہ کرے